دوڑنے سے متعلق جو میرے پسندیدہ لطیفے ہیں وہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں کچھ لوگوں نے سوچا کہ ایک ریس کیا جائے مقابلہ کیا جائے اور ہنسنے ہنسانے کے پروگرام کیے جائیں جس میں ایک میدان میں سارے لوگ گئے گاؤں کے لوگوں کو لے جایا گیا تو وہ لوگ میں کچھ لنگڑے بھی تھے اور کچھ لولہے بھی تھے کچھ عمر دراز تھے کچھ ضعیف لوگ تھے کچھ کمزور لوگ تھے تو لوگ سب یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ لوگ دوڑے گا تو ہم لوگ دیکھیں گے ہنسیں گے مزہ آئے گا لیکن سوال یہاں پر یہ ہو رہا تھا کہ جیتے گا کون تو پھر جو ہے سارے لوگوں نے کہا کہ وہ جیتے گا وہ پتلا آدمی جو ہے وہ وہ چونکہ پتلا ہے لیکن ہے تو کمزور دوڑتے دوڑتے تو گر جائے گا تھک جائے گا لیکن پھر سوال یہ آیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی وہ جو ہے بوڑھا آدمی وہ تو لنگڑا ہے وہ کیسے دوڑے گا وہ تو نہیں دوڑ سکے گا تو اب سوال یہ ہے کہ جب دوڑ شروع ہوا تو کتنے گر گئے کتنے اس پر جو ہے چڑھ گئے اور کتنے راستے ہی میں رہ گئے اور ایک جو ہے جو بوڑھا تھا وہ بوڑھا بھی تھا اور لنگڑا بھی تھا تو اس کو سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے لیکن کیا پتا ایسا ہوا کہ سارے لوگ آگے چل کے راستے میں ہی گر گئے اور یہ بوڑھا جو ہے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے جاتے جاتے وہ جیت لیا تو پتا یہ چلا کہ وہ اسی کی جیت ہوئی